मूंखे न लॻंदो आहे त ॿिए कहिड़े ग्रह ते कोई माण्हू रहंदो हूंदो छो त कोई ग्रह ते पाणी आहे पर उते रहणु जहिड़ो कोई माहौल कोन्हे किथे ॾाढी गर्मी आहे त किथे ॾाढो गैस आहे त किथे ॾाढो सिजु आहे ऐं माण्हुनि खे रहण लाइ पाणी ब खपे त थोरी थधिक ब खपे ऐं थोरी गर्मी बि खपे ऐं थोरो रहणु जहिड़ो माहौल बि खपे बुध ग्रह सिज जे ॾाढो पासे में आहे त हुते ॾाढी गर्मी हूंदी आहे त कोई माण्हू उते न रही सघंदो आहे शुक्र ग्रह ते कार्बनडाई ऑक्साइड गैस ॾाढो आहे त उते बि कोई माण्हू न रही सघंदो आहे मंगल ग्रह ते पाणी कोन्हे तॾहिं माण्हू उते न रही सघे शुक्र ग्रह ते गैस वायू ॾाढो आहे त उते ब माण्हू न रही सघंदो आहे शनि ग्रह ते थधि ॾाढी हूंदी आहे त उते बि माण्हू न रही सघंदो आहे यूरेनस ग्रह ते बि ॾाढो हीलियम गैस आहे ऐं उते ऑक्सीजन बि कोन्हे तॾहिं करे उते माण्हू न रही सघंदो आहे नेपचर ग्रह ते ॾाढी हवा हूंदी आहे त उते ब माण्हू न रही सघंदो आहे हिननि सभिनि ग्रह कारणनि जे करे मूंखे अहिड़ो लॻंदो आहे त ॿिए कहिड़े ग्रह ते माण्हू न रही सघे ऐं हुते जीवन बि न हुजी सघे